हाँ गुड मॉर्निंग जी कौन बोल रहे हो जी आईडी कार्ड गुम हो गया है आपका किस जगह पे हुआ है आपको थोड़ी जानकारी है क्या सर आपने ढूढ़े की कोशिश की उसे चलो फिर देखो नया कार्ड जारी होगा आपका

उसके लिए आपको एक फ़ॉर्म लेना होगा जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे फ़ॉर्म भरके उसपे फ़ोटो लगाके और अपनी सौ रुपये पचास रुपये वो जमा कराना होगा तो अब आपकी गलती है ना ये आपने कार्ड खोया है दोबारा से वही नई प्रोसेस चालू होगी फ़ोटो और फ़ॉर्म फ़िल अप करना है आपको हाँ आपका जो पुराने पर्चे पत्र की फ़ोटोकोपी हो तो वो साथ में अटे अटेचड कर दोना नहीं तो आपके क्लास टीचर से लिखवा के देनी होगी हाँ तो अपना कार्ड और अपने जो क्लास टीचर हैं उनसे लिखवा के देना है आपको परसों लिखवा देना

नहीं नहीं उन आप भरके और उनसे वेरिफ़ाई करवा के देना है उसके बाद आपको तीन दिन में कार्ड जारी हो जाएगा कार्ड नया अब उसके लिए हम अपने जो गार्ड साहब हैं उनसे बोल देंगे एक बार कि वो आपको अलाउ कर दें अस्थाई रूप से आपको लिख के दे देंगे नहीं नहीं गॉर्ड से बोल देंगे गार्ड आपको अलाउ कर देगा अस्थाई रूप से बता देंगे तीन दिन बाद आपको परमनेंट कार्ड जारी हो जाएगा नहीं क्लास में आपके क्लास टीचर को तो पता ही है उनसे लिखवाएंगे साइन करवाओगे आप हमको आपने बता ही दिया है कार्ड खो गया है गार्ड से और बता देंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है पर ऐसी लापरवाही मत किया करो सुरक्षित रखा करो कार्ड को भी हाँ तो आगे से सावधानी रखनी है अपने को उसको प्रॉपर गले में लगा के और उसको पर्स में रखा करो आगे वाले उसमें जेब में अब अवनावश्यक परेशानी होगी आपको दो तीन दिन के लिए पैसा भी आपका लग रहा है तो आगे से फिर ध्यान रखा ठीक है ठीक है जारी करवा देंगे आपको नया